میرے شہر میں جو ہمارے درونگا مہاراج کا محل ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اور اس کے اور اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں یہ مجھے ہی بہت پسند ہے اور بعد میں راجیہ سرکار نے اس میں یونیورسٹی کھول دی ہے تو ان تو آج کل کے بچّے جو ہے ان محلوں میں بیٹھ کر پڑھنے کا آنند لے رہ لے سکتے ہیں اور یہی مجھے سب سے اچّھی بات لگتی ہے